اپنے علاقے میں فن پاروں کو خریدنے فروخت کرنے یا ان پر گفتگو کرنے کے لیے کئی جگہیں دستیاب ہوتی ہیں گیلریاں اسی جگہیں جگہیں ہیں جہاں فنکار اپنے تخلیقات نمائش کے لیے رکھتے ہیں اور خرید خریدار انہیں دیکھ کر خرید سکتے ہیں نیلامی اگر نیلامی گھر خاص تقریبات میں فن پاروں کے نیلامی کرتے ہیں جہاں دلچسپی رکھنے والے بولی لگا کر خریداری کرتے ہیں جو مقامی یا قومی سطح پر منعقد ہوتی ہیں آن لائن پلیٹفارمس جس سے جیسے ایک سی سات سی آرٹ فیس بک مارکیٹ پلیس بھی خرید و فروخت اور مکالمی کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں